हाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी पसंद पसंदीदा किताब कि सीरीज़ रामायण का एक पार्ट है सुंदरकांड जिसे जिसका वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने बड़े ही सुंदर ढंग से किया हुआ है यह पढ़ना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और जब भी मैं इसे पढ़ती हूँ तो इसके जो शब्द होते हैं ना उसके शब्द पढ़ कर मुझे इसका अर्थ समझना और जो वह प शब्दों को पढ़ती हूँ मैं तो मुझे एक आनंद की अनुभूति सी होती है जिससे मुझे मतलब जो जो मैं बाहरी चिंताओ से जो ग्रस्त रहती थी पहले तो मुझे उनसे काफ़ी छुटकारा काफ़ी हद तक छुटकारा मिला हुआ है और मैं थोड़ा आध्यात्मिक जीवन जिना ज़्यादा पसंद करती हूँ तो मेरे जीवन में अध्यात्म का बहुत ही ख़ास महत्व है तो इसलिए मैंने सुंदरकांड को अपने अध्यात्म को बढ़ाने के लिए सुंदरकांड पुस्तक का चयन किया हुआ है इसे पढ़ने के बाद मुझे काफ़ी आनंद की अनुभूति होती है और मुझे नए नए शब्दों का ज्ञान भी होता है और मैं इससे अपनी संस्कृति से भी जुड़ी रही हूँ और मुझे अपनी भाषा पे भी काफ़ी पकड़ सी बनी हुई है क्योंकि हम जानते हैं की हिन्दी भाषा हम उतने शुद्धतापूर्वक शब्दों में नहीं बोल पाते लेकिन सुंदरकांड में काफ़ी शुद्ध शब्दों का प्रयोग किया गया है जिससे मेरा हिन्दी भाषा का प्रभाव भी काफ़ी बढ़ा है और मुझे उसे सीखने में भी काफ़ी दिलचस्पी है जिसे मैं अच्छे से सीख भी रही हूँ और इसे मैंने अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल किया हुआ है तो सुंदरकांड बहोत ही अच्छा पार्ट हैं तो अगर आपको भी पढ़ना हो तो आप मैं आपको प्रेफर कर सकती हूँ कि यह पुस्तक बहुत ही अच्छी है सो आप भी इसे पढ़िए